مجھے اگر کوئی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا موقع ملے تو میں ساؤتھ کوریا جانا پسند کروں گی کیونکہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور ہندوستان کی طرح وہاں پہ بھی بہت سارے بہت ساری تاریخ سے ریلیٹڈ جگہیں ہے جو کہ جو کہ دل کو چھو لیتی ہے اور اور وہاں پہ کئی سارے خوبصورت جھرنے فلاورس کی گارڈن اور کئی ساری گھومنے لائق جگہیں ہیں وہاں کا سب سے سب سے اچھا اور سب سے بہترین بہترین اسپاٹ جو ہے وہ ایک جھرنا ہے جو بھوسان میں ایکزسسٹ بوسان میں ہے